हेलो डॉक्टर साहब हमर तू ईलाज करेनाइ यऽ आँखिके हमरा देखू बहुत दिक्कत अइ अहाँकेँ हार्डके हमर ई कनि हमरा करी हमरा अथी जे भऽ बिन धड़धड़ि भऽ जाइया ताहिके बहुत हमरा दिक्कत अइ तै केना कि होयतै से तऽ देखाउ अऽ लो प्रेशर सेहो हमरा लो प्रेशर सेहो हमरा भऽ जाइया हमर उमर अछि चौहत्तर साल

आँखिमे हमरा मोतियाबिन्द भऽ गेलै एकटामे आँखि हय ऑपरेशन भेल लेकिन नहि सम्हरल दोसरो आँखिमे फेर भऽ गेलै एहिसँ आँखिसँ बहुत कमजोर कमजोर सुझाइया हाँ ई साल भरि साल भरि भऽ गेलै एगो आँखिके ऑपरेशन करयला हाँ लोड़ अबैया आँखिमे अऽ जेना छाली पड़ि जाइया तऽ आँखिमे नहि छालिओ पड़ि जाइया दर्द होइत रहैया माथामे अहाँके चक्कर दैत रहैया खूब बेधराए लगैत रहै छै जेना माथा नीचाँ नीचाँ सभमे जेना एकदम कनकनिके समानमे माथ फाटऽ लगैया अब सुगर तुगर हम नहि जाँच करयलहुँ हँ जाँच करायब तहन कहब

नहि नहि सुगर रिगार्ड नहि बुझाइया हमरा सोझे हमरा इएह अइ जे कि हमरा हार्ड अथी हुअऽ लगैया धड़धड़ि भऽ जाइए करेजामे हँ हँ ऊपरे कऽ मन हाँफऽ लगैया जखन कऽ ओ चक्कर अबैया माथमे तऽ हमरा मन अहाँकऽ एकदम हकमऽ लगैया खराप जकाँ दोसरे रङ्ग के हलदलवी जऽ हलदलवी जेना भऽ जाइत छै आदमीके तेना हलदलवी जकाँ तऽ सोखे ब्यवस्था केना होयतै व्यवस्था होयतै व्यवस्था तऽ फेरसँ होयबाक चाही कतऽ आबि जाउ